ہیلو سر کیا میری بات اوبر کسٹمر کیئر سے ہو رہی ہے جی سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ابھی آپ کے ایپ سے ایک ٹیکسی بک کی ہے جی فی الحال میں لکچھمی نگر میٹرو اسٹیشن پر ہوں میٹرو اسٹیشن کے نیچے ہوں جی اور مجھے ڈی ایل ایف مال جانا ہے نوئیڈا تو سر پوچھنا یہ تھا کہ ڈرائیور کب تک آ جائے گا کب تک پہنچ جائے گا ڈرائیور یہاں پر میٹرو اسٹیشن کے نیچے اچھا اچھا آدھے آدھے گھنٹے لگیں گے ابھی جی سر کچھ جلدی کروا دیجیے مجھے جلدی پہنچنا تھا وہاں جی جی سر ضرور کوشش کریے پندرہ سے بیس منٹ میں پہنچوا دیجیے تو میں آپ کا بہت شکرگزار ہوں گا جی سر اوکے سر شکریہ بہت شکریہ سر آپ کا اوکے